हिन वक़्ति राजस्थान में तमामु वॾी कंपनियूं कमु करे रहियूं आहिनि तंहिं मां कुझु आहिनि टाटा कंसल्टैंसी सर्विसिस इंफोसिस एमेज़ॉन जैनपेक्ट इहे कंपनियूं राजस्थान में कमु करे रहियूं आहिनि जे ऐं माण्हुनि खे रोज़गार ॾेई रहियूं आहिनि तंहिंजे करे माण्हुनि खे चङे माण्हुनि खे कमु कारि मिलियो आहे ऐं राजस्थान तमामु तरक़ी कई आहे ही कंपनियुनि कमु करण जे या वापारु करण जे नएं तरीक़नि सां गॾु आहियूं आहिनि जंहिंजो फ़ाइदो राजस्थान खे मिलियो आहे तंहिं खां सवाइ घणेई स्टाटअप स्टाटप्स आहिनि जेके राजस्थान सां आहिनि तंहिं मां हिकु आहे कार ट्वैंटी फोर इहो प्लेटफॉम पुराणियूं कारूं वठण ऐं विकिणण जो कमु कंदो आहे ऐं अॼु जे टाइम में पुराणी कारुनि खे ख़रीद करण लाइ सभिनी खां सुठी सर्विस मञी वेंदी आहे तंहिं खां पोइ आहे लैक्सकाट जेको माण्हुनि खे कानूनी सलाह या सुठो वकील ॻोल्हण में सहायता करे थो हिकु ॿियों स्टाटअप आहे टैक्स टू विन जंहिंखे माण्हुनि खे इनकम टैक्स फाइल करण में या टैक्स बचाइण में मदद करे थो तंहिं खां सवाइ हिकु कंपनी वुडन स्ट्रीट जेका माण्हुनि खे फ़र्नीचर जे बारे में सहायता करे थी